जोङो जेब्लानाखि जोंनि जीशु खृष्ट सारि जानाय दिनाव जोङो पचिच डिसेम्बराव जोङो माबायदि जानाय लोंनाय खालामो जोंनि जानाय लोंनाया बेनो अमा दाउ नांगौबायदि जोङो सिथाव फिथा जोङो गोसोबायदि जोङो इसोरनि सारि जानाय समाव जोङो गोसोखौ मोजां मोननानै जोङो इसोरखौ गोसोखांनानै जोङो रंजा बाजा जोङो सिथाव बेदर जोङो जायो आरो जोङो जोंनि डिसिम्बर चब्बिस थारिक मोनाबिलिनिफ्रायनो जोङो इसोरखौ इसोरनि न'आव जोङो रंजा बाजा इसोरखौ खुलुमो आरो बिजों लोगोसेनो जोंनि जानाय लोंनाया गासिबो जालांजोबो चब्बिस डिसिम्बराव जोङो गिर्जा मोनाबिलिनिफ्राय जोङो हरनि बार'टासिम जोङो थायो आरो बेयावबो जोङो जानाय लोंनाय खालामो ना बेदर नांगौबायदि जोङो सिथाव फिथा जायो आरो जोङो डिसिम्बर पचिच थारिकआवबो जोङो बेबायदिनो बार'टानिफ्राय जोङो सोरबा एगार'टानिफ्राय हाबो सोरबा दस्थानिफ्राय हाबो सोरबा बार'टानिफ्राय हाबो ऐदिनबो जोङो सानसेमायनि जोङो फर्थि खालामो जानाय लोंनायनि जोङो गिर्जा हाबनाय हाबनानै जोङो गिर्जा गनाय लोगो लोगो जोङो जानाय लोंनाय इसोरनि मुङैहाय जोङो खालामबावो आरो जेला जोङो जानाय लोंनायाव ओरैबादि जों माने नांगौबायदि अमा दाउ सोरबा ना आरो सोरबा जोङो फिथा सिथाव बहुत रोखोमैहाय जोङो सिथावफोरखौ सावनानै जाहोयो गावनि गोसोबायदि जोङो इसोरनि सारि जानाय समावहाय माने जानाय लोंनायखौ जोङो खहा जाबाय होनना सानना लाबा जोङो आलासिखौ फुजियो आर जोङो गोसोबायदि इसोरनि मुङैहाय जोङो आलासिखौ फुजिनो हायो आङो बिखिनिखौ दोनैनि टपिकखौहाय आङो बे जानाय लोंनायनि सोमोन्दैहाय आङो जोंनि बे बिटिचि हालामनि गेजेरावहाय आङो बेखिनिखौ बुंनानै जानाय लोंनायनि सोमोन्दैहाय आङो बेखिनिखौ बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय